क्वेच्शन पुट होया टेक्नोलॉजी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री मतलब इंदा कैहने दा मतलब की अज्ज कल होटल दी इंडस्ट्री दी इ'न्नी कैंड टेक्नोलॉजी आई गेदी ना साढ़े जम्मू बिच में थाह्नूं आखी निं सकदा कि इ'न्नी कैंड टेक्नोलॉजी मतलब जेह्ड़ी देआ दे ना होटल आह्ले बहोत अच्छी देआ दे टेक्नोलॉजी में दो त्रै बारी होटल च बी गेआ बड़ी स्हेई चीज़ां लग्गियां मिगी मतलब मेरा दिल खुश होइया उद्धर जाने कोला पैह्लें गै उ'नें मेरा मतलब इक होंदा ना बंदे दी एंट्री जदों होंदी ऐ बंदा अगर रिसेप्शन उप्पर बंदा जेल्लै जंदा ते बंदे दिक्खियै मतलब इ'न्ने स्हेई लोग इक ते ऑनलाइन सिस्टम होई जा सारा कुछ तुस जिद्धर मर्जी जाह्गे हर इक चीज ऑनलाइन मिलेगी थाह्नूं ते मतलब इ'न्ना स्हेई सिस्टम होई चुके दा ना होटल बिच में मतलब अपने शब्द बयान निं करी सकदा सनाई निं सकदा कि होटल दे जेह्ड़े मतलब अग्गें पिच्छें जेह्ड़े लोग जेह्ड़े मैनेजर ऐ बड़ी इस चीज उप्पर कम्म करा दे अग्गें बी करा दे अग्गें लोकें ई थोह्ड़ा मतलब ऐहीं बी सानूं पता निं ऐ कि टेक्नोलॉजी कि'न्नी स्हेई अग्गें बधी चुकी दी ऐ अज्ज कल उ'नें ई पता ऐ हर इक बच्चे दे हत्था बिच फोन ऐ हर इक बंदा अगर मतलब कोई बी बंदा ऐ ओह् फोन दे बगैर रेही निं सकदा ऐ कि अज्ज कल गौरमेंट ने हर इक चीज कड्ढी दित्ती दी टेक्नोलॉजी बास्तै टेक्नोलॉजी इस ऐसी चीज बनी चुकी दी ऐ कि तुसें अग्गें पिच्छें जाने दी कोई जरूरत निं ऐ हर इक घर बैठियै कम्म होई जंदे अज्ज कल थाह्नूं जरूरत निं ऐ बाह्र जाइयै घर बैठियै पक्खा लाओ ते अपना फोन कड्ढो ते मतलब मैंटें च मतलब हर इक चीज हल्ल होई जंदा ऑनलाइन फोन पर गै इ'न्नी स्हेई चीज बनी गेदी ऐ टेक्नोलॉजी ते टेक्नोलॉजी दे बारे च में थाह्नूं केह् कही सकना ऐं टेक्नोलॉजी बिच हर इक चीज आई जंदी ऐ केह्ड़ी चीज जेह्ड़ी नेईं आंदी ऐ मतलब ओह्दे बिच होटल दी जि'न्नी बी ऐ सारी चीज़ां आई जंदियां इंडस्ट्री कोई बी चीज अज्ज कल तुस दिक्खेओ रिज्यूम अगर देगे ओ पैह्लें ओह् बोलदे रिज्यूम बनाओ ऑनलाइन बनाओ ते फिर सानूं सैंड करो पी डी एफ बनाओ ओह्दी मतलब इ'न्नी स्हेई चीज आई चुकी दी ऐ अज्ज कल टेक्नोलॉजी बिच में बयान निं करी सकना कि हर इक चीज अज्ज कल इ'न्नी मतलब रक्खो गै दो मैंट गै रक्खो ते मिन्ट च ओह् चीज हो जाएगी ओह् मतलब इ'न्ना स्हेई इंटर दिंदी ऐ मतलब फेस कि'न्ना कैंड आंदा ऐ साढ़ा के बयान निं करी सकदा में शब्द बयान निं करी सकदा ते में इ'यै लोकें गी आखना कि टेक्नोलॉजी दा अच्छा यूज करो थुआढ़े बास्तै अच्छी चीज ऐ एह् मतलब फोन इक ऐसी चीज बनी दी ना अज्ज कल तुसें गी पता ना गौरमेंट ने लोकें दे हत्थ हत्थ बिच फोन फड़ाई चुके दे ऐ ते गौरमेंट ने साढ़ा बी फर्ज बनदा ऐ कि टेक्नोलॉजी दा अच्छी यूज करचै टेक्नोलॉजी साढ़े बास्तै बेटर ऐ क्योंकि एह् अगली जनरेशन बास्तै बी टेक्नोलॉजी होनी ऐ क्योंकि उ'नें गी बी सखाना असें कि टेक्नोलॉजी कि'यां यूज करदे ऐ स्हेई लोकें गी जबाव देगे ते स्हेई गै अपने फीडबैक मिलने सानूं ते में इ'यै गल्ल आखना कि टेक्नोलॉजी स्हेई यूज करो अज्ज कल होटल बिच हून दिक्खेआ कि कि जेह्ड़ा बी बंदा उत्थें जंदा ऐ ते हर इक चीज प्रोवाइड होंदी थाह्नूं उत्थें ए टू जेड प्रोवाइड होंदी चीज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल हर इक चीज प्रोवाइड होंदी ऐ हाइजीनिक थाह्नूं मतलब कोई गंदगी निं मिलेगी हर इक चीज मिलेगी अज्ज कल अज्ज कल ओह् आह्ला सिस्टम निं रेहा ऐ अज्ज कल गौरमेंट ने बी चलाया स्वच्छ भारत अभियान ते लोग ओह्दे पर मतलब में आखना बड़ा ओह् करा दे ऐ इंटर फेशन मतलब पूरा लै दे ऐ ओह् ते में ते इ'यै गल्ल आखना कि गौरमेंट ने जो बी साढ़े बास्तै उपलब्ध कीती दियां चीजां बड़ियां अच्छियां कीती दियां में लोकें कन्नै जादा तो जादा अरदास करना कि गौरमेंट जो बी गाइडलाइन्स कड्ढदियां साढ़े बास्तै ओह् बिल्कुल ठीक कड्ढदियां न अग्गें बद्ध कोला दा बद्ध मेरी जेह्ड़ी अवाज़ ऐ तुस अग्गें बी पजाओ लोकें गी पता चलना चाहिदा कि मतलब अपना पूरा फीडबैक देओ हर इक बंदे ई कि मतलब होटल बिच अज्जकल केह्ड़ी केह्ड़ी फैसीलिटी निं ऐ हर चीज गौरमेंट प्रोवाइड करा दी ऐ थाह्नूं पता ऐ हॉस्पिटैलिटी होई होटल होइयै हर इक चीज ऐ जेह्ड़ी मतलब कि गौरमेंट प्रोवाइड निं करा दी ऐ हाइजीनिक होइया हर इक चीज मतलब गौरमेंट अज्ज कल देआ दी ऐ होटल बिच ते मेरा आखने दा मतलब एह् ऐ कि लोकें गी बी मतलब जागृत करो कि गंदगी निं फलाओ ऐ होटल बिच कम से कम अगर तुसें कुछ ना कुछ मतलब जादा गै तुस करगे थाह्नूं पता ऐ अज्ज कल कैमरे लग्गे दे ऐं सिवलियन आस्तै ते तुसें फटाफट पकड़ोई जाना ते एह्दे ने बेशती होंदी बंदे दी ते एह्दे कोला दा गंदगी तुस नेईं फलाई हाइजीनिक गै रक्खो हर इक चीज आस पास जि'न्नी बी होऐ हाइजीनिक साढ़ा अपना बी फर्ज बनदा ऐ कि असें अपने होटल ई जि'न्ने बी ऐ मतलब साढ़े अग्गें आसै पासे जि'न्ने बी ऐ होटल ऐ इंडस्ट्री ऐ हर चीज उसी मतलब सफाई रखचै ओह्दी ते बाकी मेरे ने शब्द कोई आखी निं सकदा कि उत्थें में इक बारी विजिट करी चुके दा आं होटल बिच इंडस्ट्री बिच बी कीते दा हॉस्पिटल बिच बी कीते दा बड़ा अच्छा लग्गेआ मिगी एह् मतलब गौरमेंट ने जेह्ड़ा सानूं स्वच्छ भारत अभियान जेह्ड़ा दित्ते दा मिशन दित्ते दा सानूं जेह्ड़ा चलाया मोदी ने दित्ते दा साढ़े ते बहोत अच्छी चीज लग्गी ऐ मिगी ओह् ते अग्गें बी में आखना कि जनरेशन चलाना चलांदा ओह् साढ़े बास्तै ई ओह् स्वच्छ भारत अभियान जेह्ड़ा ऐ ओह् साढ़े बास्तै ई ऐ ठीक ऐ ओह् लोकें ई मतलब जागृत करना मतलब कि एह् जेह्ड़ा स्वच्छ भारत मोदी ने कड्ढेआ ना ते अग्गें बी असें लोकें तोड़ी पजाना कि कि'न्नी स्हेई चीज ऐ एह् अग्गें बद्ध तों बद्ध एह् जेह्ड़ी वाज ऐ ना तुस शेयर करो इ'यै गल्ल में थुआढ़े कन्नै थैंक यू सो मच